आरे बाबा तूं खंय रे शाण्या आरे रेमा तुका कितके फावटी फोन केलो आरे हांव लक्ष्मीकांत रे आनी तुका हांव म्हाका एक सांग तुका तुज्या मनांत येवपाचें आसा काय ना आरे ते हां तशें न्हय रे पूण म्हाका सांग पावस तुजो तुजो पावस लागीं पावलो मा मा मा म्हजे हांगा नाल्ल कुसोवपाचे हांवें ते फाल्यां न्हय फाल्यांचो दीस मरे केन्नाच येना तुका खबर आसा मरे रामू तुका हांवे कितके फावटी सांगलां आरे हांव तुका सोडून आनी कोणाकूच दिना तुकाच हांव आपयतां आरे म्हाका सांग तो गुंडप्पा आसा पळय तो एक नाल्ल एका माडाचे तो म्हणटा आपणाक धा रुप्याच दी म्हणटा तूं वीस रुप्या घेवन तुका हांव वीस रुप्यान एका नाल्लाक तुका हांव आपयतां कित्याक तूं आमचो गोंयकार मरे मागीर तुमी मागीर तुमी मागीर तुमी तुमी तुमी मागीर सांगता भायल्या लोकांक दी म्हणटात दिले म्हणटा हांगा तुमी आड्ड्यो मारता आमकां दिना कित्याक ताका कित्याक दिता ते घांटी म्हणटात आरे घांटी तांकां धा रुप्यान घेता आनी तुमकां वीस रुप्या आमी गोंयकार गोंयकार म्हणून आमकांच मागीर तुमी लायता सायडीक व्हरून आमी कितें करपाचें रे मागीर तेंच न्हय म्हणून तर हांव तुकाा रावलो मागीर आरे म्हाका सगळें खबर आसा रे रामू पूण हांव कितें म्हणटा तूं यो न्हय आतां इतके म्हजे नाल्ल आतां हे फाटल्यान आतां इतके म्हजे माड आसा ते कितें करूं आतां आतां हो पावस सुद्दां लागलो पावस येता येता म्हणून तरी आसतना हो येना इल्लो इल्लो शिरशिरता वयता येता वयता येता वयता आतां म्हाका सांग घस्स करून पडलो पावस मागीर नाल्ल म्हाजे गेले मरे ते बरें हो म्हाका तुजो फाल्यांचो दीस येतलो मरे काय म्हाका आयज फाल्यां आयज फाल्यांच करतले तरी

बरें एक काम कर आतां मातशे कितें आतां मातशे कितें पयशे कमी कर ते वीस रुप्या तुका दिता पळय हांव ते चवदा ना तर कितें कमी कर तें आतां मरे जायना रे आतां जाण जाणटेपणूय जालें मरे ना सारकेंच हां बरें यो बरें पळय हां उतराक उतराक मान दी फाल्यां यो रामू बरें बरें चल सकाळीं मरे काय सांजचो बरें बरें बरें बरें